जीअं की मां ॿुधायो मूंखे डुकणु जामु वणंदो आहे त मां वञी डुकण जी रूटीन में ताक़त ऐं लचीलो पन जो प्रशिक्षण किने कंदो आहियां किने शामिलु कंदो आहियां ही ॿुधाईंदुमि त ताक़त मूंखे ईअं ईंदी आहे मां जीअं ई सुबुह जो छह बजे उथी असांजे आदिपुर में मैत्री गार्डन आहे उते वेंदो आहियां उते जूस वारो आहे उते नैचुरल जूस हूंदो आहे त मां सभु मिक्स में नैचुरल जूस पीअंदो आहियां त उन सां मूंखे जामु ताक़त मिलंदी आहे ऐं हिकदमि फिट एन फाइन नैचुरल जूस हूंदो आहे वैजिटेबल्स जो वैजिटेबल जूस पीअंदो आहियां भाॼियुनि जो जीअं पालक थी वई पो मैथी थी वई धाणा थी विया इन बीटु थी वियो इन इन्हनि सभिनीनि जो मिक्स में भाॼियुनि जो जूस पीअंदी आहियां हुन सां मूंखे ताक़त ईंदी आहे ऐं कॾहिं कॾहिं ईअं थोरो हलको फुलको ईअं लॻंदो आहे अॼु न करी आहे त बि मां ख़ुदि खे सम्झाईंदो आहियां की न ताक़त मिलंदी डुकण जो रूटीन जेको आहे सैट उन खे सैट करणु हुजिणो खपे न त जीअं डेली चार राउंड लॻाईंदा आहियूं सॼे गार्डन जा सॼे बाग़ जा त अॼु ॿ लगायो ईअं न थियणु खपे पंज ॾह मिंट वेही रहण जो लेकिन पोइ वापसि उथण जो वापसि लगाईंजो सॼो जामु वॾो राउंड लॻाईंदो आहियां सॼे बाग़ जो इएं मूंखे जामु उन सां ताक़त ईंदी आहे ईअं ई मूंखे डुकण में जामु मज़ा ईंदी आहे मां ख़ुदि ई ख़ुदि खे सम्झाईंदो रहंदो आहियां इन सां ताक ताक़त वधंदी स्टैमिना वधंदो पंहिंजो ऐं पंहिंजी बॉडी फिट थींदी पंहिंजो शरीरु फिट थींदो तंदुरुस्तु थींदो पंहिंजो शरीरु इन ई मां शामिलु कंदो आहियां पंहिंजे डेली रूटीन में डुकण खे ऐं हाणे मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि की मुंहिंजो स्ट्रैचिंग रूटीन छा आहे त स्ट्रैचिंग रूटीन मतिलबु जीअं मां जिंस इन डुकण सां गॾु एक्सरसाइज बि कंदो आहियां थोरी घणी पोइ उन में मां स्ट्रैचिंग बि कंदो आहियां ऐं जेके अॼु मां ॿ राउंड लगाया फोर एग्जांपल जीअं मां तव्हांखे हिकु एग्जांपल थो ॾियां त मां ॿ राउंड तक सुभाणे मां टे लॻाईंदुमि अढाई लॻाईंदुमि पोइ अॻिले ॾींहुं टे लॻाईंदुमि सॼे वॾे गार्डन में आहे पोइ बाग़ हुया पोइ चार लॻाईंदुमि इन करे राउंड वधाईंदो वेंदुमि धीरे धीरे या जॉगिंग में राउंड वधाईंदुमि या डुकण में त हींअर मुंहिंजो स्टैमिना वधंदो डेली डेली ऐं खाद ख़ुराकु बि गॾु खपे खाद ख़ुराकु जेतिरी खाओ भले घटि खाओ लेकिन घर जो खाओ ऐं सुठो खाओ जे जंहिंमें ताक़त हुजे अहिड़ो खाओ जीअं सायूं भाॼियूं खाओ बीट खाओ जंहिंमें ताक़त हुजे विटामिन हुजनि हो सभु खाओ हिन ई मां मुंहिंजो स्ट्रैचिंग स्ट्रैचिंग रूटीन कंदो आहियां डेली छह बजे उथंदो आहियां गार्डन वेंदो आहियां अठें बजे तक उते ई हूंदो आहियां ॿ कलाक जूस पी करे मां मुंहिंजो मां मुंहिंजो डुकण जो चालू कंदो आहियां डेली एक्सरसाइज ऐं उन खां पोइ स्ट्रैचिंग वग़ैरह बि एक्सरसाइज में थोरी स्ट्रैचिंग वग़ैरह बि कंदो आहियां सॼो स्ट्रैचिंग योगा वग़ैरह जीअं तारासन थी वियो त उन्हनि सभिनीनि में जामु आनंद ईंदो आहे ऐं जामु फिट महिसूसु थींदो आहे